ऑनलाइन स्कूलिंग ऐं कोचिंग अॼुकल्ह जाम वधी रही आहे लॉकडाउन खां पोइ ई इहो उद्गयोगु जेको आहे पढ़ाईअ में उहो जाम वधी रहियो आहे छाकाणि त लॉकडाउन में सभु पंहिंजे पंहिंजे घर में हुआ इस्कूलु कॉलेज बंदि हुआ ऐं ॿारनि खे पढ़ाई घर में ई पई थिए मोबाइल जे द्वारा हुनते सभु टीचर अची करे मोबाइल ते ई पढ़ाइन पिया ऑनलाइन त हिनसां हाणे सहूलियत त जाम थी वई आहे त कंहिंखे इस्कूलु नथो वञण पवे टीचरन खे कॉलेज ऐं इस्कूलु नथो वञण पए ऐं सभु पंहिंजे पंहिंजे घर में वेही करे कमु करे था सघनि ऐं ॿार बि पंहिंजे घर में पंहिंजे परिवार सां रही करे पढ़ी था सघनि इह जाम सुठी बि ॻाल्हि आहे पर हिनजा बुरा असर बि आहिनि त असां जीअं बचपन में इस्कूलु वेंदा हुआ दोस्तनि सां मिलंदा घुलंदा हुआ ऐं खेॾंदा बि हुआ हुनसां असांजो शारीरिकु असरु बि थींदो हुओ ऐं सुठो असरु थींदो हुओ पर अॼुकल्ह जा ॿार जाम सुस्तु थी पिया आहिनि घर में वेही वेही करे घर में ई पढ़ाई करे घर में ई खेॾ कुद करे हू ॿाहिरि नथा वञणु चाहिनि त ही बुरो असरु बि आ ऑनलाइन स्कूलनि जो